जेह्की मेरी मतलब स्हेई मनपसंद कताब ऐ ओह् इक उर्दू दी कताब ऐ जिसदा नांऽ बाहरीस्तान ऐ ओहदे च मतलब इक ऐसी ओह् है स्टोरी दित्ती दी कि इक राजा था नुहाड़ियां सत्त कुड़ियां हियां ते मतलब ओह् सब नू बहूत प्यार करदा ते ओह् था के राजा इक दिन लगेआ गलान कि तुस मी ज्यादा प्यार कुसी करदी ऐ जेह्की नुहाड़ी सभनें शा लौह्की कुड़ी ही ओह् गलांदी कि सब तू ज्यादा प्यार अपने समझी लै लून कन्नै करदी ते उस राजा ने उसी अपने घरै कड्ढी ओड़ेआ कि के ओह् सब तू ज्यादा प्यार लून गी करदी ते मिकी ओह्दे च एह् मतलब मिकी ओह् कि पसंद आई कि उस सच्ची गल्ल गलाई के जेह्का लून ऐ लूनै बगैरा अस किश बी रुक्खी सब्जी किश बी होग असेंगी नेईं स्बाद लग्गी सकदा कि के लूनै बगैर असेंगी खाना होर इस दुनिया च जीना बड़ा मुश्कल ऐ ते जेह्की मूबी ते जेह्की फिल्म ऐ ते ओह् मिकी सभने शा ज्यादा भागवान पसंद ऐ एह् भागवान किस लेई पसंद ऐ कि जेह्के नुआड़े उंदे अमिताबचन ते नुआड़ी जेह्की लाड़ी ऐ दौ जागत होंदे ओह् केह् करदे जे किश मतलब बुड्डे होंदे ते उनेंगी बक्खरा बक्खरा करी ओड़दे इक दुऐ दे शा अलग बक्खरा बक्खरा रखदे उ'नें बचारें गी उत्थुआं इक दुऐ कन्नै गल्ल बी नी करन दिंदे ते जेह्का जागत अमिताबचन होरे पैह्लें पाले दा ते ओह् केह् करदा के उंदी बहूत रिस्पेक्ट करदा ओह् कुतै बिदेश होंदा ते जिसलै औंदा ते उसलै उ'नेंगी टूढंदा उ'नेंगी जिसलै ओह् लभदे ते उ'नेंगी इक इ'यां भगवान दा रूप लभदा ते जिसलै ओह् अमिताबचन होर अपनी कताब लिखदे जिसदा नांऽ उ'नें उ'यै भागवान रक्खे दा होंदा फिल्मै दे नांऽ उप्पर ते उसगी जिसलै करदे ते उसी ओह् गलांदे के कुस ओह् कीता तां उं'दे जागत जेह्के ओह् आपूं उत्थै रौंह्दे लेकिन अमिताबचन नुहाड़ा नांऽ लैंदे आखदे कि नेईं ऐ जेह्का एह् मेरा उ'यै जागत ऐ ते मिगी इस फिल्मा जेह्की मी ज्यादा पसंद आई कि अपने माऊ बब्बै दी रिस्पेक्ट करना चाहिदी ठीक ऐ माऊ बब्बै गी उ'नें इयां बक्खरा रक्खे दा हा ओह् नेईं रक्खना चाहिदा मां बब्ब साढ़े आस्तै भगवान दा रूप ना असेंगी ओह् ऐ ते टीवी शौ सनांदे तुसेंगी अ'ऊं मिकी रामायण सभनें शा स्हेई लगदी उस च साढ़ा मतलब पूरा जेह्का साढ़ा रिलि मतलब महजब ऐ नुहाड़े बारे च सारा किश दस्से दा ते कि'यां कि'यां केह् होएया राम दे सीता माता ते लक्षमण जी कि'यां ओह् होऐ उं'दे बारे असेंगी सारा क्लियर कीता हा उ'नें तां गै मी ओह् बहूत पसंद ऐ कि अस कि'यां राम ने सीता माता गी लोकें आस्तै ओह् कीता बचारियें गी छोड़ेआ हा सारा किश होएया